ہاں مجھے رننگ کرنا بہت زیادہ پسند ہے بٹ ہاں حالانکہ میں نے ابھی رننگ نہیں کیا ہے کیونکہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا ایٹ لیسٹ ہاں پر مجھے پہنچ گیا اب میں ٹھیک ہو گئی تو میں چاہتی ہوں کہ ہاں میں رننگ کروں میں بھی حصہ لوں کیونکہ ایٹ لیسٹ مجھے بہت پسند ہے رننگ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ رننگ میں اچھا لگتا ہے کہ اس سے اپنا اپنا کریئر بنا لیتے ہیں جو کہ کریئر اچھا رہتا ہے اب میں کیا کرتی ہوں اب میں اسپورٹس کامپلکس میں جاتی ہوں دھیرے دھیرے رننگ کرتی ہوں کیا میں چاہتی ہوں کہ آگے جاؤں میں بڑے بڑے کے ساتھ مطلب جو فیمس لوگ ہیں ان کے ساتھ رننگ کروں ان کے ساتھ حصہ جوڑوں میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنے ٹرافی لے کر آؤں رننگ میں کیونکہ اس سے نا کریئر اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ اسپورٹس میں بہت زیادہ ایٹ لیسٹ میں چاہتی ہوں رننگ میں بہت اچھی کرنی چاہتی ہوں ہاں اخباروں میں میرا نام آئے کہ وہاں اقرا نے رننگ کیا وہ اسپورٹس میں اتنی آگے ہے وہ ٹرافی جیتی ہے اپنے دیش کے لیے میراتھان جو ہوتی ہیں نا اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ہاں میں یہ کروں اس سے کیا ہوگا کہ مجھے بھی خوشی ملے گی ایک میرا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک رننگ کے اسپورٹس نا اسپورٹس نا بہت کم ہوتے ہیں جو کہ پورا کر پاتے پر میں یہ چاہتی ہوں میں اپنا سپنا پورا کروں میں رننگ کروں میں ٹرافی لاؤں گھر پر سب کے ساتھ کہ ان کے ساتھ رننگ کروں کہ جو اتنے فیمس یہ کہ ان کے ساتھ رننگ کروں